हँ दुर्गा दुर्गा मेला जे होइ छै गाम उम बगलमे प्रोग्राम नाँच पार्टी बाहरसँ आबैत छै ओकरा बोलैला जाइत छै तीन दिन नाँच करैत छै जेकि देखै छै सब आदमी गाम वला जइसन अथि आर्केस्ट्रा ई सब नहि होना चाहिए आ आ संस्कृति करला रऽ बाद किछु आदमीके शिक्षा मिलतै ओकरासँ ज्ञान मिलतै जेकि किछु आदमी सुधरतै ऐसे नाँच करलाके बाद तऽ बहुत खराब मतलब खराबी भए गेलै जेकि आब हँ हँ हँ हँ ओ सब प्रोग्राम नहि होना चाहिए नाँच उँच नहि होना चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्रा ही होना चाहिए जेकि ओकरासँ आदमी सुधरतै गाँव समाज सुधरतै जेकि बार बार ओएह सब ओकरासँ बहुत सारा आदमी सुधरै छै हँ शिक्षा भी मिलैत छै बढ़िआँ हँ हँ नहि ओ सब नहि होना चाहिए नहि जागरण होना चाहिए जेकी भक्ति भजन वला जागरण हुऐ छै तऽ ओ भी बढ़िआँ हुऐ छै जैसे काली मेला जे हुऐ छै तऽ ओकरामे जागरण अनेक रात हुऐ छै जेकि जैसे की हँ हँ भक्तिवला जे हुऐ छै तऽ ओकरासँ शिक्षा बढ़िआँ मिलैत छै एक राति जैसे काली पूजामे भेलै काली पूजामे काली स्थानमे एक राति जागरण हुऐ छै भक्तिए पर भेलै जेकि खालि भक्तिए गाना पर हुऐ छै तऽ सुनएमे भी अच्छा लागैत छै लोक भी ओकरामे जादा पहुँचै छै ई सबमे महिला सब जादा ध्यान दै छै बढ़िआँ सुनै छै समझै छै बैठे छै दश लोगो सब लोगोकेँ भी बताबै छै कि ओ प्रोग्राम बढ़िआँ भेलै देखैमे अच्छा लगलै जेकि इएह बार बार होना चाहिए हर साल

हँ हूँ हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ अच्छा ठीक ठीक छै तऽ आब राखए छौन फोन